उधमपुरै च जेह्की केह् आखदे कमी ऐ किसे चीजे दी जेह्की उधमपुर च जादा ऐ ते ओह् ते मिगी पता इक गंदगी दा क्योंकि साढ़े ते इक जेह्ड़ी नदी ही पैह्लें बड़ी गै शैल ही मतलब कि साफ पानी होंदा हा उसदा ते ते हून तुस अगर दिक्खो ते इन्ना गंद पेई गेदा के देवका नदियै च देवका नदी ऐ हून मिगी ठीक निं लगदी ऐ हून खराब होई गेदी उप्परा इ'यां होर गल्ल करां तां ग्रोथ दे मामले च इत्थें प्राइवेट सैक्टर च बड़ी ओह् ऐ मतलब प्राइवेट सैक्टर च इन्ना ओह् बी निं ऐ इन्नियां अप्परचुनटियां बी निं हैन नमें नौजवाने आस्तै कि ओह् प्राइवेट सैक्टर च किश कम्म करी सकन ते मिगी लगदा उसदे च कम्म करने दी बड़ी जरूरत ऐ ते पलिटिकी जेह्ड़ा चैलेंज फेस करदे लोग अवेयर घट्ट न बड़ी सारी चीजें गी लेइयै ते लोकें गी इन्ना पता नेईं ऐ ते इन्बाईरनमैंटल केह् आखदे साढ़े उधमपूरा दा वैदर इयां शैल ऐ मतलब इन्ना गंदा बी निं ऐ क्योंकि उधमपुरै दा जेह्का वैदर ऐ सारें शा जा शैल लगदा होर गंदे में तुसेंगी सनाया देवका नदी पूरी खराब पेदी होर जगह् जगह् कूड़े पेदे जखैनी ऐ उप्पर इक जगह् उत्थें पूरे उधमपुरे दा गंद जंदा ते फ्ही ओह् गंद तवियै नदियै च जंदा सारें दे घरै गी जंदा तवी नदिया दा पानी लोग सारे यूज करदे मिगी उसदी बड़ी प्राब्लम ऐ ते अ'ऊं रिकमैंड इ'यै करगी कि थोह्ड़ी साफ सफाई रक्खन केह् आखदे वैट्ट वेस्ट ते ड्राई वेस्ट इक डस्टबीन उं'दा स्हेई तरीके नै इस्तमाल करन ते ते चीजां होर दिक्खो हां जियां दिक्खो जियां साढ़ा मैडिकल जेह्का ऐ साढ़ा उधमपुर जेह्का साढ़ा हस्पताल ऐ ते उधमपुर हस्पतालै च धमपुर हस्पतालै बड़ा ओह् ऐ प्राब्लम ऐ क्योंकि उधमपुर हस्पताल केह् आखदे इक ते निक्का बैड्डें दी बड़ी कमी होंदी ऐ लाइनें च खड़ोना पौंदा दवाइयें दी बी कमी होंदी दवाइयां थ्होंदियां गै निं उप्परा कन्नै जियां कदैं कदैं रैफर करना पौंदे इयां मैक्सीमम केस रैफर गै करदे जम्मू गी ते मिगी लगदा उस दी बड़ी प्राब्लम हून इंपलायमैंट्ट दियां बड़ियां घट्ट अप्परचुनटियां न बच्चें आस्तै कन्नै इक टैकनिकली ऐजुकेटिड यूथ ऐ ना जियां कुसै गी पलंबरिंग दा कम्म आई दा जियां कुसै गी बिजली दी कम्म आई गेआ मतलब प्राइवेट सैक्टर च इन्ना कम्म गै निं ऐ ते ऐजुकेशन इंस्टिटयूट दे जेह्के हिली दे बैकबर्ड़ एरिया होई गे निं उत्थें अजें बी दूर दूर स्कूल हैन मतलब कि बड़े जेह्के दूरें दूरें धारें धारें दे लोग रौंह्दे दूर दूर लोक रौंह्दे उं'दे आस्तै स्कूलें दी अजें बी प्राब्लम ऐ उ'नेंगी उत्थै होने दी मिगी लगदा इस च ऐ प्राब्लम कि दिक्खो हां इ'यां स्कूल ते इ'यां बड़े बनाई ओड़े दे पैह्लें दे मकाबलै अज्ज दिखचै तां अज्ज स्कूलें दी इन्नी कमी निं ऐ बा फ्ही बी जेह्के दूर दूर न ग्रांऽ च ग्रांऽ च बड़े दूर दूर धारें धारें च लोग रौंह्दे न उत्थें जेह्के बच्चे न उत्थें बच्चें उत्थें थोह्ड़े न स्कूल इन्ने स्कूल निं हैन कि मैक्सिमम उत्थें गै होंदे नि स्कूल जित्थें केह् आखदे बच्चे पापूलेशन जादा होऐ जेह्के बैकबर्ड ते हिली एरिया होई गे उत्थें इन्ने स्कूल निं हैन ऐजुकेशन इंस्टिटयूशन अगर होङन बी ते मास्टर इन्ना शैल थोह्ड़ा पढ़ांदे किश मास्टर होंदे जेह्के शैल पढ़ांदे सारे मास्टर निं पढ़ांदे हैन शैल